नोंथांजों आं मैया बेरायहैनो गारि भारा रायज्लायदोंमोन बे रायज्लायनायावनो आं नोंथाङो एडबान्स से रोजा रां होग्रोनाय जादोंमोन नाथाय दिनै बोथोरा गाज्रि बारहुंखा सार अन्थाइ अखा जोबोर हादों बिनिखायनो दिनैहाय जों बाहेरायाव एसेबो ओंखारनो हायैबादि बोथोरा जादों बिनिखायनो दिनैहाय आं बेरायनो थाखाय नोंथांखौ भारा लानाया केन्सेल जाबाय बिनिखायनो आं नोंथांनो मैया रायज्लायनाय समाव एडबान्स से रोजा होखानायखौ मोनफिननो हागोन नामा मानो होनोब्ला आं मोनफिनाब्ला आंहा लस जागोन आरो आं उनावहाय बेराय हैफिननायाव नोंथांखौनो भारा लाफिननो सानबाय बिनि थाखायनो नोंथाङा से रोजा रां लाग्रोनायखौ आंनो हरफिननो हागोन नामा